हॅलो अंकल आं कॅसो आसा आहां बोरें हांव मरे गोंय येयलोलें हय तूं खूंय आसा सद्याकू आं हांव म्हाका मुरे गोंय भोंवपा आसलोलें सो म्हाका मातशें सांग खुंयचे बोरे जागे आहाय तें हांव सोद्यां इंगा नोर्त गोवा आहा मार्गांव

ए नोर्त वसो पोणजे पोणजे आहा ओय ओय मोको मुरे रेंट अ कॅब आहा होय ड्रायवरूय आहा तितून

बरें थिंगा चड लोक आसताय कालंगूट बिचारू आं किद्या म्हुज्या वांगडा मुरे भुरगीं आहाय आनी घोरची घोरा लोकूय आहाय ते खातीर

आं आनी थिंगां एश कोन आतां जेवपा टायम जाल न्हू सो जेवपा थिंगां एशे कोन हॉटेल बी आहाय

बोरें आतां सोद्द्यां हांव पणजे बस स्टँडार आहा सो हिंगसू काळंगूट वचपा कितलो टायम लागतलो आं बोरें आं आं आं बोरें आं ओके

हांव गोंया येयलां जायतो तेंम जालो ते खातीर देव बरें करूं तुका तुये म्हाका बरो भाशेन समजायलें तें

अंकल तूं खुंयचो आं बरें बरें

बरें आंकल देव बरें करूं आं ओय ओय

ना ना म्हाका कित जाय जाल्या मागीर तुका हांव कॉल करतां तूं उबातो न्हू आं बोरें थँक्यू